میں فنونِ لطیفہ میں بی ٹی ایس کے گانوں کو سُننا پسند کرتی ہوں بی ٹی ایس ایک سات ممبرز کا کورین کورین گروپ ہے وہ گانے لکھنے کے ساتھ ساتھ گانے گاتے ہیں اُن کے گانے ینگس ینگ ینگسٹرز کو بھی ینگسٹرز کو بہت اِنسپائر کرتے ہیں وہ اُن کے ہر ایک گانے کے پیچھے لکھنے کا مقصد یا لکھنے کا ایم یہی ہوتا ہے کہ ہمیں خود سے محبت کرنی چاہیے اُن کے ہر گانے ہر گانوں کے پیچھے کا ہر گانے کوئی نہ کوئی مقصد یا مطلب سے بنے ہوتے ہیں اُن کے اُن کے کئی سارے اُن کے کچھ گانے جو میرے پسندیدہ ہیں وہ ہے فیک لو ڈِی این اے بٹر ڈائنامائٹ انتھم ماں میجک شاپ بس او اِن کے اِس اِن گانوں کا مطلب اِن گانوں سے مجھے یہ یہ پتا چلا کہ ہمیں دنیا کو چھوڑ کر اپنے حساب سے چلنا چاہیے اِس گروپ کا اِس گروپ کا لیڈر آرئم ہے آرئم کے آرئم کے لکھے گئے کچھ کوٹ یہ ہیں کہ ہم وی آر ناٹ بورن اِن اے وی آر ناٹ بورن اگلی بٹ وی آر بورن ان اے ججمینٹل سوسائٹی شوگا جو اِس اِس گروپ کا مین ریپر ہے اُس نے اُس ہم آرمیز کو یہ سکھایا ہے کہ وی آر ناٹ بورن ٹو بی پرفیکٹ بٹ وی آر بورن ٹُو بی ریئل بی ٹی ایس کے فینٹنم کا نام آرمی ہے بی ٹی ایس کے سات ممبرز ہیں کِم نام جون کِم سوک جین مِن ینگین زنگ ہا سا پاک جی مین کِم تھے یانگ جنگ جنگ کوک اور ساتھ میں یہ سب مِل کے بنتے ہیں بی ٹی ایس